अॼु मां ॻाल्हाईंदमि बी सी ए जे बारे में बी सी ए हिकु हेड़ी फील्ड आहे जे आई टी में ईंदी आहे कॉमर्स खणी इलैवंथ ट्वैल्थ में कॉमर्स खणी बि स्टूडेंट्स बी सी ए खणी था सघनि हिन में टैक्नोलॉजी जे बारे में अॼुकल्ह जेको हले थो ऑनलाइन हुनजे बारे में ए आई जे बारे में सम्झाइण में ईंदो आहे मोबाइल ऐप्लीकेशन कीअं ठहंदी आहे वैब ऐप्लीकेशन कीअं ठहंदी आहे वैबसाइट ते कीअं वर्क कॿो आहे हू सभु हिन फील्ड में सेखारण में ईंदो आहे हिन बी सी ए में स्कोप जाम आहे के डिज़ वैब डिजाइनिंग में वञी थो सघे के मोबाइल डिजाइनिंग में मोबाइल ऐप डिजाइनिंग में कोई डैवलपर्स में वञी थो सघे त पोइ कोई ग्राफिक डिजाइनिंग में वञी थो सघे जाम वॾो स्कोप आहे बी सी ए करण खां पोइ असां प्यॉर आई टी सैक्टर में एंटर थी था वञू बी सी ए करण खां पोइ असां मास्टर्स जे लाइ एम सी ए एम एस सी आई टी ऐं एमटेक जहिड़ी आई टी फील्ड बि चूस करे था सघूं हिन में असांखे जाम नॉलेज मिलंदो आहे ऑनलाइन छा थो हले ऑनलाइन ऑनलाइन ऐप्लीकेशन कीअं थी रन करे सभ सेखारण में ईंदो आहे पोइ हीउ करण खां पोइ असां हैकर हैकिंग बि करे था सघूं पोइ सभिनि खे अवेयरनेस बि फैलाए था सघूं की ए आई केतिरो डेंजरस आहे पोइ असां हिननि जा फ़ाइदा बि ॿुधाए था सघूं बी सी ए जे लाइ असांखे इलैवंथ ट्वैल्थ प्रॉपर अचिणो खपे इलैवंथ स्टैंडर्ड ऐं ट्वैल्थ स्टैंडर्ड में कॉमर्स बि करे बि असां आई टी में वञी था सघूं इलैवंथ ट्वैल्थ साइंस वारा बि छोकिरा हिन बी सी ए में अची था सघनि बी सी ए खां पोइ जाम स्कोप ईंदो हूंदो आहे आई टी कंपनी साम्हूं खां अचंदी आहे छोकिरनि पासे ऐं सिलैक्ट कंदी आहे सैलेरी बी सी ए करण खां पोइ ॾाढी हाइ मिलंदी आहे छो की असां इंजीनियरिंग था करूं ऐं इंजीनियरिंग जी सैलेरी असीं खां नवे हज़ार महीने जी हूंदी आहे पोइ मास्टर्स करण खां पोइ असांखे जाम ऑप्शंस मिलंदा आहिनि ॿाहिरि करी कुझु कोर्स करे करी था सघूं इंडिया में रही करे गवर्नमेंट जे लाइ कम था करे सघूं

किथे बि वञी करे ट्यूशन त चालू करे सघूं असांजे लाइ कमाइण जा रास्ता ॾाढा खुली वेंदा आहिनि केर बि असांखे पोइ फ्रॉड न करे त करे त सघे जनरली बी सी ए में सभ तरह जी टैक्नोलॉजी ख़बर ख़बर पई वेंदी आहे जेकी असां पोइ केर बि ऑनलाइन फ्रॉड न करे सघंदो ऑनलाइन चीटिंग न करे सघंदो ऐं असांखे ख़बर पइजी वेंदी की छा थो हले ऑनलाइन अॼु जो ज़मानो ॾाढो ऐडवांस थी वियो आहे टैक्नोलॉजी त एडवांस थी आहे पर हुन सां गॾु टैक्नोलॉजी जा नुक़सान बि वधीक आहिनि जीअं ऑनलाइन हैरेसमेंट थींदो आहे ऑनलाइन चोरी चकारी थींदी आहे ऑनलाइन अकाउंट हैकिंग थींदी आहे ऑनलाइन एम एम एस लीक थींदो आहे जाम तरह जी शयूं ख़राब बि थींदी आहे त हू हुन हू न थिए हिन करे असांखे आई टी फील्ड में जानकारी हुजणु खपे ऐं हू सभु बी सी ए में सेखारींदा आहिनि